मज मुजफ्फपुरमे इएह हॉस्पिटल बहुत अच्छा बनल छै मगर हमरासबके जजुआर गाममे अच्छा हॉस्पिटल नहि छै आओर इलाज पिलाज मुजफ्फरपुरमे बढ़िआँ होइ छै मगर हमरासबके गाममे नहि होइ छै कियाकि गरीबी अइ गाममे हॉस्पिटल बढ़िआँ नहि छै एहि चलिते नहि अबै छै आओर हॉस्पिटल खुलै छै हॉस्पिटलके डॉक्टर लोक बैठबे नहि करै छै एहि जगह सब होस्प डॉक्टर भागि जाइ छै किएक भागि जाइ छै ई नहि कहि सकै छिए हम इएह बात छै इलाज होइते तऽ एहि जगह रोगी मुजफ्फरपुर दरभङ्गा सीतामढ़ी केम्हर जेने तेने आदमी जाइ छै कि करैक आदमी आदमीके रस्ता ठीक भऽ गेलै मगर डॉक्टर बढ़िआँ नहि रहलाके कारण बाहर भागि जाइ छै इलाज होखेके एहि जगह चाहिए कि हँ अच्छा होखे तऽ एहि जगह हॉस्पिटल भी खुलैके चाहिए अच्छासँ अच्छा डॉक्टर रहैके चाहिए अच्छासँ अच्छा ई कभी एहि जजुआर गाममे नहि भेल कि करल जाउ एहि चलिते अहाँसबके लऽ कऽ हमसब दूर भगै छिए